धोरोमारि जायगाफोराव गाव गावारि धोरोम धोरोम बायदियै फालिनाय जायो गोबां धोरोमफोर थायो जेरै बाथौ धोरोम खृष्टियान धोरोम जैगुरु शिख बुद्धिजोम बेफोरबादि गोबां रोखोमनि आ धोरोमफोर थायो जोंनि बर'फोरनि बाथौ धोरोमाव बाथौ धोरोमाव बिबार बुत धुप धुना दै गोथार होनानै फालियो धोरोमारि फालिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमाव मोन बोसोराव मोनबा फोरबो फालिनाय जायो जेरै बैसागु आमथिसुवा माइ गोरलै ओमफाराय काति बिहु मागो बिहु बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा रोखोमै फालियो बयनिबो धोरोमाव धोरोमारि फालिथायारि हुदाया आलादा आलादा जायो बिदिनो जोंनि बे बाथौ धोरोमाव जेब्ला फुजा खालामो बे समाव एबा खाम सिफुं जथा दामनानै आरज मेथाइ खनो इसोरखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय बिदिनो मेथाय खनो धुप धुना सावो दै गोथार बावो बयबो इसोरनि मुङाव गाव गाव गोसोजों आरज खालामनानै बिबार बारसे दै गोथार सारनानै इसोरखौ फुजियो